ہاں میری نظر میں لوگوں کو اپنی ریاست اور اس کے جغرافیہ کے بارے میں مزید معلومات ہونا چاہئے کیونکہ اس سے آپ ہم اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں اور ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان کو سدھار سکتے ہیں جو ماضی کے اچھی چیزیں ہیں ان کو لے سکتے ہیں